तैरैके लेल बहुत साधन छै तैरेके लिए से पानिमे दूर तक तैरबै हेलबै तऽ ओकरा बेढ़ होइ छै ट्यूब होइ छै दसटा पाँचटा कऽ बोतल बान्हि ने रहू तहू सेहो होइ छै अच्छा जब थाकि गेलहुॅं तऽ चितो भऽके हेल लियऽ भटऽ भऽ कऽ क हेलू जेना जेना बहुत सफर जायके छै आ हमरा कोनो साधन नहि अछि आ ट्यूब नहि छै केरा डपोर नहि छै बेढ़ नहि छै तऽ हम चित भऽके कोनो कनि सहारा लेबै ताहिके लेल से अपन पहिले सँ प्रैक्टिस हमसब केने छी जे केना तैरबै आ आ दोसरोके केना सिखौलियै जे तैरैके लेल ओहिमे चितोभक होइ छै भट्टो भऽकऽ होइ छै डेढ़ बनौने रहलै लोक चू लऽ कऽ बहुत आदमी बोतल दसटा बान्हि कऽ गेलै बेसी काले तऽ नहियै तऽ थोड़े बहुत कालमे ओकरो सिखोलियै अपनो तैरलहुॅं जे दोसर दिन ओकरो फायदा होइ छै हमरो फायदा सिखलहुॅं इएह सब छियै तैरैके लेल हँ केरा डपर बात कहलियै